دیکھیے ہمارے گوتم بُدھ نگر میں جو ہے اُگائی ہوتی ہے تو زیادہ تر گنّے کی اور گیہوں کی اُگائی ہوتی ہے کیوںکہ ہمارے ہندوستان میں سب سے زیادہ عام ہے گیہوں اور گنّا ہماری فصلیں جو ہیں ہم جب بھی ہر سال ہم ہمیں کوئی اُگانا ہوتا ہے کسی چیز کا کھیت میں ہمیں کوئی چیز اُگانی ہوتی ہے تو ہم سب سے زیادہ گنّا لگاتے ہیں اور گیہوں لگاتے ہیں کیوںکہ اِس میں زیادہ نقصانات نہیں ہوتے کوئی بھی سبزی اگر ہم لگاتے ہیں تو اُس میں ہمیں نقصانات اُٹھانے پڑتے ہیں تو میری رائے آپ سے یہی ہے اگر آپ کبھی گوتم بُدھ نگر آئیں اور آپ کو اگر کوئی چیز کھیت میں کام کرنا ہو کوئی چیز اُگانی ہو تو گنّا یا گیہوں اِن دونوں میں سے کوئی ایک چیز لگائیں اِنشاء اللہ آپ کو منافع ہوگا اور ہمارے ہندوستان میں سب سے زیادہ گوتم بُدھ نگر میں یہی چیز چلتی ہے گنّا اور گیہوں کے کھیت آپ کو زیادہ ملیں گے اُن کی فصلیں آپ کو زیادہ ملیں گی چاول بھی ہوتا ہے دال وغیرہ لیکن یہ بہت کم کھیت ہوتے ہیں سب سے زیادہ جو ہوتا ہے وہ گنّا اور گیہوں کا ہی ہوتا ہے معاملہ